आंनि मोजां मोननाय बोथोर होनब्लाथ' गोजां बोथोरखोनो आं मोजां मोनो मानो होनब्ला थानाय जानाय मोजां नाङो अब्लाबो बेरा फारसेथिंजाय खस्थ'बो दङ गोजां बोथोराव मानो होनब्ला आथिं आखाइ गावो गैयिफोरनि थाखाय गाननाय जोमनाय उन्दुनाय बेफोरो खस्थ' मानो होनब्ला जि जोम गैयाब्लाथाय खस्थ' गोनांफोरनि थाखाय गोजां बोथोरानो मोजां मानो होनब्ला आराम उन्दुना थाबाय लेफ सिङाव खमबल सिङाव गैयिफोरा आरो बिदिनो माखो जोमगोन माखो दोनगोन खस्थ' जायो आरो गरम बोथोराबो मोजां फेनफोर गैयाब्ला खस्थ' जायो फेन थाब्ला मोजां मानो होनब्ला फेना होबाय था उन्दुबाय था गरम बोथोराबो मोजां जायो ओमफाय आरो बैसागो बोथोरखोबो मोजां नाङो मानो होनब्ला रंजानाय बाजानाय बिदिनो गायनाय फुनायबो गैथ'वा बैसागो बोथोराव लोंनाय जानाय रंजा खुसि थानो हायो आरो दैज्लां बोथोरावबो मोजां नाङो माइ गायना फुनाय बिदिनो लोगोफोरजो रंजा बाजा माइ गायनो मोनो फुनो मोनो टाइम पास जायो मोजां जायो गरम बोथोराबो ओरैनोथ' गोजां बोथोरा मोजांसिन आरो थानो जानायनि थाखाय मोजां मोजां मैगं मोनजायो गरम बोथोराव आरो गरम गरम मैगं जानायफोरनि थाखाय देहानि थाखाय बारा मोजां जाया गरम बोथोराव आरो नै दा मागो फैलायबाय मागोआव फिथा सौराय जानानै रंजा खुसि थानो हालायबाय नै दा मागो बोथोरावबो बोथोरखोथ' मा बुंनो बिदिनो ग्रोब ग्रोब माबालांबाय थायो बोथोरफोरा सोलायलांबाय थायो फागुन बोथोरफोराथ' मा बुंनो मो जां नाङा गोसो देहा मोजां मोना बारआ सिउ सिउ बारो बेनि थाखायनो फागुन बोथोरखो जोङो मोजां मोना आरो रानस्राव दुफां बोथोर मोजां जाया इदिनो ओमफ्राय आरो माबा गोजां बोथोरफोराव अर सायनानै आराम जनानैबो थानो हायो मोजां नाङो गासै आथिं आखाइ गावनाय बार गोराननि थाखायबो इसे बया नाङो इदिनो आरो माबा बोथोरखोथ' मोजां मोनो बिदिनो जानुवारिफोरावबो मोजां नाङो बेरायनो गिदिंनो आरो नै दा मागोआवबो मन्दिर मना थांनाय मोजां नाङो बिदिनो बोथोरखोथ' माबे मा बासिनो माबेखो मा दोननो बोथोरा बिदिनो फैबाय थायो मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो थानांसिगोन बिदिनो बोथोरखोथ' आरो मा बासिबावनो बिदिनो माबानांगोन आरो सोलिनांसिगोन बिदिनो दा आरो